शेयर मार्किट दे बारे असें इन्ना पता ते नेईं ऐ लेकिन फ्ही बी अजकल असें सुने दा कि डिजिटल मार्किट विच जेह्के लोक पैसे लांदे यां जेह्का अजकल जेह्के टेक्नोलाजियां बधे दि'यां ते ओह्दे बड़ा फायदा लिया दे लोक